पैनकार्डमे किछु गलती भए गेलै जेनाकि नामकेँ सुभाषके जगहपर सुधार कए देलकैए एहि दुआरे ओकरा ठीक करैके लेल की करय पड़तै से कहू ओसभ बातकेँ बताबू जे ओकरा सुधारमे कीसभ लागतै कोना हेतै ओकरा सुधारनाइ छै तऽ जे जेना बात करनाइ छै करियौ आओर ओ सुधारनाइ छै ओ सुधारमे जे भी बात हेतै ओकरा कए कऽ सभटा अथी करियौ बताबियौ बहुत सा बात छै जेकि होइते रहै छै किछु आदमीकेँ इहो गलती भए जाइ छै जे पैनकार्डमे गलती तऽ जे भेलै भेलै लेकिन आधारो कार्डमे भेलै इसभ कोना हेतै ओहि हिसाबसँ अहाँ हमरा सजेशन दिअ जे कोना करवायल जेतै ओकरा सही एहिठाम ई व्यवस्था नहि छै लिअ